हमारे मध्य प्रदेश में जो शिक्षा प्रणाली को जो लैंगिक असमानता है उसमें जो भेदभाव के जो मुद्दे हैं उसको जो सम्बोधित करना है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उदहारण के साथ हमारे मध्य प्रदेश की जो नीतियाँ हैं वो अच्छे से समाज के सामने अपनी पहल के माध्यम से उसको लेखित करती है और बताती है कि हमको लैंगिक प्रताड़ना इसमें असमानता की भावना इसको अलग नजरिये से नई देखना हमको सारे जो लैंगिक अपराध होते हें इनमें भिन्नताऍं पाई जाती हैं इनको तरह तरह के इसमें उपयोग किया जाता है और इनको नीचा दिखाया जाता है तो ये सबमें नहीं करना चाहिए इसीलिए हमारी जो मध्य प्रदेश की शिक्षा प्रणाली है इसको लेके तरह तरह के अभियान चलाई जा रई है कि इसमें कुछ बदलाव आए और ये सब चीज को लोग भूलें आगे बढ़ें और अच्छी तरीके से इसमें इनका जो शिक्षा का स्तर है वो अच्छा हो सके और इसमें किसी भी प्रकार का यानी की भेदभाव नहीं करना चाहिए इस तरीके से हमारी जो मध्य प्रदेश की शिक्षा प्रणाली है बहुत ही अच्छे तरीके से इसका उपयोग कर रही है कि हम समुदाय में इसका कैसे बदलाव कर सकें हमारे समुदाय के लोग कैसे इसको समझ सकें इस तरह से हमारे यहाँ की जो सिक्षा प्रणाली है ऐसी अपनी पहल चला रही है जिससे हमारे समुदाय में बदलाव हो सके और इसको समझ सके कि एक लैंगिक समानता में भेदभाव करना ये गलत है ये सब एक समान लेके चलना चाहिए बस यही हमारी एक पहल चल रही